आं बाथौ धोरोमनि सासे मावथि आं धोरोमखौ सिबिनानै गोबां फिथाइ मोनदों बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौआनो अननानै होदों होनना आं सानो थारैनो धोरोमा जोंनि सुबुंनि जिउआव गोबां गोनांथि आरो धोरोमनि आसार खान्थिजों जों सुबुङा जुदु सोलियाब्ला गाव गावनो इयुनाव बांसिन दुखुआव बा आल'खदआव गोग्लैनांगौ जायो बेखाय सुबुं जिउआव धोरोमादि ओरैबायसा गोनांथि जाय जोंनि आफा इसोर बोराइ बाथौआ मोनबा गोहोजों संसारनि बा बुहुमनि गासै सिमिखौनो दादों जेला बिथांनिनो अननायजों जों बे बुहुमाव जोनोम मोनफैदों जेला

सुबुं महरै बुहुमनि मादाव गासै जिबिनि मादावनो सुबुं जिउआनो बयनिबो देरसिन आरो गोनांसिन होनना धोरोमाव मखयो बेखायनो मोजां जानो थाखै आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायखौ जों मिजिं थिनानै गोथार गोसोजों एबा सैथो गोसोजों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ बा इसोरखौ सिबिनांगौ आं गासिबो रायजोखौ खावलायो ओ दा आं सासे जोंनि गामिनिनो ओ गोथारि आरो लोगोसे कख्लाबारि आनसलिक बियाबनिबो आं सासे ओ मावथि लोगोसे आसारि बेखायनो आं आंनि गामि एबा आंनि हालामनि गासैबो सुबुंफोरखौनो धोरोमनि आसार खान्थिजों गावनि जिउखौ दैदेन लांनो थाखै रायजो राजाखो आं खावलायो आरो लोगोसे धोरोमनि खामानि हाबाफारियाव आं गासैनिबो सुबुंफोरनि न'खर न'खर गोबां मुखुब जानानै खामानि मावबोदों थारैनो बेखायनो आंनिख्रुइ साबसिन जानो थाखाय आंनि उन जोलैखौ जोबोद हास्थायो आरो धोरोमनि बोसोनजों गासैखौबो गावनि न'खर संसारखो गोजोन खालामनो गोसो गुदुङै दावगा नांगौ होननानै एबा नाजा नांगौ होननानै आं आर'ज खालामो दा आं जोंनि गामिनि आर'ज हान्जानिनो सासे बोसोरनिगिरि आरो आर'ज हान्जाया जोंनिया दानि दासिमहालागि थामजि बोसोर जाबाय दा जों बे आसार थामजि बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिमहालागि गामि गामि बा गामि न'खरफ्रोमावबो जों बायदिसिना अलखदआव माबाफोर जायोब्लाथाय गोजोननै सोलिनो थाखाय जों आर'जजों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ हांख्राइनानै न'खर न'खर जों बोर होयो आरो जोंनि जा बाथौ आसारनि जि मोनबा फोरबो बे मोनबा फोरबोआव जों गोसो गुदुङै गामि रायजोखौ लानानै जोंनि थाखानाय सिबिसालियाव जों बायदिसिना बावथाय मावनानै जों फुजियो दासिमहालागि जों फुजिबायानो दं आरो जों इयुनावबो फुजिगोन बेखायनो जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि आर'जखो जों हदाय बा सामफ्रोमबो जों गाबज्रिगोन आरो बिथांनि अननायजोंनो जों जिउखो सोलिगोन